जिल्लै में ठारां साल दा होंदा हा में हाईकिंग उप्पर गेआ हा अपने दोस्तें कन्नै इद्दर मा साढ़े एरिये दा खिच्चियै पंदरां किलोमीटर दे लाग्गै आस पास दूर होना ओह् जगह् प्हाड़ उद्दर हाईकिंग उप्पर गे हे असीं पंज दोस्त हे अहैं साढ़ा प्लैन बनेआ हा हाईकिंग उप्पर जाने दा असीं गे असें समान थोह्ड़ा इ'यां कुछ असीं पैह्लै वारि गे साणु कुछ खास पता हैनी होंदा हा समान समून दा असी माड़ा मुट्टा समान लेइयै चली गे हाईकिंग उप्पर उत्थें गेआ ते में ते मेरा इक दोस्त उत्थैं बिशड़ी गे बाकियें कोला ते साढ़े कोल कुछ समान निं हा समान सारा अगलें कोल हा फिर असैं बड़ा तोप्पेआ असैं फिरी निशानियां नशुनियां लाईयां हाय ते ओह् अग्गै चलिये ते साढ़े कोल पैसे वी निं हे फिर असैं बड़ी मुश्कल नै उनें तोप्पेआ बूह्टें बाह्टें निशानियां फिर बापस आए उत्थैं खड़ोतर दे हे असैं बड़ी अग्गै चली गेदे हे फिर असैं बापस आए फिर ओह् साणु लुब्बे ते असी मतलब गुम्म होने कोला बची गे हे ते साणु हमेशी हाईकिंग उप्पर जाना होऐ ध्यान रक्खना चाहिदा किसे बंदे गी किल्ला निं छड्डना सारे कन्नै किट्ठा किट्ठा रैह्ने चाहिदा कि कन्नै साणु पूरा इ'यां प्रापर टैंट टुंट पानी हमेशा अपने कन्नै रक्खना पानी दी बड़ी प्राबलम होई जंदी बिच्च बिच्च तै टैंट टुंट पूरा इ'यां स्हेई करियै रक्खना ऐ होर साणु पूरा इक होई सकै ते इक ओह् वी लेई लैना चाहिदा साणु ड्रैक्शन मीटर जेह्दे च असीं ओह् दिक्खी सकिये ड्रैक्शन केह्ड़ी ऐ किस साइड जाना ते अगर बाय चांस असी गुम्म होई जा ते फ्ही साणु पैह्ली चीज कि साणु दिक्खने च निशानी लाई ओड़नी चाहिदी असी किस साइड न जा ने ऐं ते दुआ कि साणु अगर उत्थै आस पास कोई नैह्र नूह्र ऐ ओह्दे पानी दा आवा दी साइड जाने चाहिदा अगर साणु कोई वी मतलव कोई चीज हैनी ऐ साढ़े कोल ते असें उद्दर जाइयै साणु कोई ना कोई उत्थै लुब्बी जाना पानी दी कोई इ'यां पानी दे आस पास बड़े इ'यां पिंड पुंड होंदे बसे दे ते उत्थै असें स स्हेई तरीके नै असें पुज्जी जाना ऐ ते बस